हेलो हॅं ठीक छियै हॅं हॅं समय साथे मौसम खरापे रहत आओर जे छै अखन करीब तीन चारि पाँच दिन दस दिन तक मौसम एनाहिए रहत ठण्डा मे जादा रहत ताहि के अनुसार अहाँ सभ बैच कऽ रहब समय करीब दखियौ किछु दिन तक रहत ठण्डी ज्यादा ठण्डी पड़त फिर बारिश आयत नहि गर्मी पड़त फिर बारिश आयत मौसम चेन्ज हैत

हॅं ने ठण्डा मे तऽ छहिए ठण्डा मे तऽ छहिए लेकिन ठण्डा मे सभके जरू अथी छै ने दिक्कत छै ने अहाँ सभके मने आदमी के पलस जानवरो सभके दिक्कत छै मौसम खराप रहै छै तऽ सभके दिक्कत भऽ रहल ठण्डी तऽ अखन रहबे करत ठण्डी जे छै ने किछु दिन रहत फेर चेन्ज हेतै आओर जे छै फेर तऽ गर्मी के टाइम अबै छै

हॅं हॅं हॅं हॅं बेसी गर्मियो भेनाइ ठीक नहि ने छै बात ई छै ने बुझलियै बेसी गर्मियो भेनाइ ठीक नहि छै लेकिन दखियौ ओ तऽ ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम सँ ई सभ भऽ रहल छै आदमी सभ गाछ बृक्ष काटि रहल छै जे छै तकर बाद लोग गाछ लगै नहि रहल छै कि करतै मौसम तऽ ओनाहिये परिवर्तन एतै जे टाइमली बारिश नहि हेतै नहि टाइमली ओ रौदी हेतै हँ गाछ गाछ बृक्ष सभ लगेबै तकर बाद ने अहाँके मौसम अनुकूल रहत ऑक्सिजन देत आ गाछ बृक्ष सभ नहि लगेबै खाली कटबे करबै तऽ की हेतै ताहि के दुआरे सँ मौसमो सभ परिवर्तन भऽ रहल छै एहिये के दुआरे सँ आदमी सभ गाछ काटि रहल छै

पर्यावरण परदूषण भऽ रहल छै बुझलियै ठण्डी तऽ अखन किछु दिन आओर रहत ठण्डी ठण्डी किछु किछु दिन आओर रहत हॅं हॅं तकर बाद दखियौ गर्मियो आयत बारिशो आयत हॅं अच्छा ठीक छै तऽ बढ़िआँ सँ रहब ठण्डी सँ बैच कऽ रहब ठीक छै ठीक छै तऽ कटै छी